हून अ'ऊं तुसेंगी अंतरराश्ट्री सिटिज दे नाम सनानी आं पंज पैह्ली ऐ सिटी ऐ लंदन दुई सिटी ऐ हांगकांग त्री सिटी ऐ दुबेई चौथी सिटिज ऐ पैरिस ते पंजमी सिटी ऐ न्यूयार्क सिटी एह् सारियां जेह्ड़ियां अंतरराश्ट्री सिटीज न